साढ़े इलाके च थोह्ड़ी थोह्ड़ी छोटी छोटी दकानां न ते साढ़ा थोह्ड़ा बहुत बिजनेस होंदा ते पैह्ली दकान साढ़े उद्धर करेआना स्टोर होई गेआ ते बूट आह्लियां दकानां होई गेइयां चाह् आह्लियां दकानां होई गेइयां ते हार्डवेयर दियां होंदियां थोह्ड़ी बहुत दकानां उत्थे थोह्ड़ा बहुत बची जंदा मठेआई दी दकान होंदी ते अस इ'यै थोह्ड़ा बहुत मठाइयां मठूइयां बनांदे ते चिकन शाप होई जंदी बिच्च बिच्च ते मोटरसाइकल ठीक करने आह्ली दकानां होंदिया साइकल ठीक करने आह्ली दकानां होंदियां उद्धर ते गदाम ऐ छोटे मोटे ते साढ़े जेह्ड़े करेआना स्टोर ऐ उद्धरा समान शैह्र दा लेआने पौंदा साढ़े इलाके च थोह्ड़ा थोह्ड़ा दूर न दकानां बड्डियां बड्डियां इद्धरा अस समान लैने पौंदा करेआना स्टोर जेह्ड़ा समान अस खंड पत्ती ऐक्सट्रा कपड़े धोने आह्ले साबन बगैरा जेह्ड़े उद्धरा दा लैना पौंदा उद्धरा दा फिर थोह्ड़े सस्ते रेट च लेआह्नदे ते इद्धर थोह्ड़ा दस बीह् रपेऽ जेह्ड़ा निरमा होंदा जेह्ड़ा बीह् रपेऽ दा होऐ ओह् अस त्रीह् रपेऽ दा बेची ओड़ने होन्ने दस रपेऽ जेह्ड़ा ओह् प्राफिट होई जंदा असेंगी इसी तां करियै करने होन्ने अस ते छोटा मोटा बिजनेस चलदा साढ़े इलाके च ते फ्ही बूट आहलियां दकानां होई गेइयां बूट अस होल सेल दा माल खरीदने होने ते उद्धरा जेह्ड़ा चार सौ रपेऽ दा बूट होऐ ओह् साड्डे चार सौ रपेऽ दा बेची ओड़ने होन्ने होर बगैरा बड़ा सामन खरीदने होन्ने उद्धरा दा फिर गड्डियें च पाइयै लेई आना पौंदा सारा समान ते फिरी जियां हार्डवेयर दा होई गेआ स्टोर लाग्गे दिग्गे उद्धरा पाइपां पूइपां सब किश खरीदने पौंदा ते ओह् बी बड़ा मतलब कराया पौंदा सारा किश होंदा नुहाड़े चा बी जेह्ड़ी सौ रपेऽ दी पाइप होऐ ओह् अस डेढ सौ रपेऽ दी बेची ओड़ने होन्ने जेह्ड़े दस बीह रपेऽ जेह्ड़े सानूं बची जान इ'यै छोटा मोटा बिजनेस होंदा ते जेह्ड़ी चिकन शाप न उद्धर अस दूर दा उद्धर छोटे छोटे पोल्टरी फार्म ऐ उद्धर दा फिर मुर्गे लेआने पौंदे फिश बगैरा होंदियां जेह्ड़ियां ओह् बी अस दूर दा पकडने पौंदी ऐ जां मतलब समान उं'दे कोला लैनी पौंदिया ते उद्धरा दा अस लैन्ने होन्ने ते फिर अग्गें बनाइयै बेचने पौंदी ते थोह्ड़ा बहुत उद्धरा दा पैसा बचत होई जंदी बिजनेस थोह्ड़ा बहुत निकली जंदा जेह्ड़ा खर्चा बर्चा ते फिर जियां मोटरसाइकल ठीक करने आह्ले होई गे उद्धर निक्की मुट्टियां दकानां न ओह् बी अस मतलब मोटरसाइकल ठीक करने होन्ने ते मोटरसाइकल जेह्ड़ा थोह्ड़ा बहुत बिजनेस ऐ ओह् बची जंदा ते तां करियै थोह्ड़ा बहुत प्राफिट होंदा ते इ'यां करेआना स्टोर ऐ थोह्ड़ा बहुत बची जंदा दूरा दूरा दकानें दे उप्परा समान लैना पौंदा ते तां गै फिर इद्धर इलाके च मतलब ज्यादा कुछ हैनी होंदा ऐ इ'यै थोह्ड़ा बहुत होंदा जेह्ड़ा थोह्ड़ा बहुत बची जंदा अस करने होन्ने ते जियां होर जियां चाह् आहली दकान होई गेइयां इद्धर जियां बिस्कुट रक्खी ले ते ओह् रक्खी ले करने होन्ने अस ते मतलब बची जंदा थोह्ड़ा बहुत जेह्ड़ा साढ़े इलाके च मतलब छोटा मोटा बिजनेस जेह्ड़ा लोक करदे साढ़ा अस बी करने होन्ने थोह्ड़ा बहुत ते हां ते होर जियां मठाई दी दकानां होई गेइयां उद्धर लडडू बगैरा बर्फियां बनाने होन्ने आं अस ते उद्धर थोह्ड़ा बहुत बची जंदा असेंगी ते होर जियां एह् करने होन्ने हार्डवेयर दी दकानां होई गेइयां इद्धर बी असें थोह्ड़ा बहुत दूर दा समान लेई आना पौंदा ते उद्धरा दा फिरी उद्धरा दा लेआह्नियै ते अग्गें बेचने होन्ने बिकी जंदी रोजै दे थोह्ड़ा बहुत मतलब समान बिकदा थोह्ड़ा बहुत केईं बारी नेईं बिकदा ते जेह्ड़ी एह् बूट आह्लियां दकानां न बूट हर अलग अलग ब्रैंड आह्ले बूट न ते निक्के थोह्ड़े बहुत उद्धरा दा गड्डी च पाइयै लेआने पौंदा समान ओह् बी कराया लैंदे ते लैंदे कराया फ्ही अग्गें अग्गें पिच्छुआं करी कुरियै करने होन्ने आं अस ते केईं बारी होर कपड़े दी दकान होई गेई कपड़ा जेह्ड़ा अस ओह् दूर दा मतलब होल सेल च खरीदने पौंदा ते ओह् बी अग्गें बेचने होन्ने अस ते लेआनियै मतलब थोह्ड़ी बहुत दकानां ऐ जिसदा कपड़ा खरीदना फ्ही अग्गें बेचना जेह्ड़ा कपड़ा होंदा ओह् अस खरीदने होन्ने इयै जेह्ड़ी सौ रपेऽ दी बनैन होऐ ओह् अस अग्गें ढाई सौ रपेऽ दी बेची ओड़ने होन्ने जां जेह्ड़ी सौ रपेऽ दी होऐ ओह् डेढ सौ रपेऽ दी बेची ओड़ने होन्ने जेह्ड़ा रमाल बगैरा शर्टा पैंटां बड़ा कुछ खरीदी लैन्ने होन्ने होल शैल दा लैना होऐ फ्ही अग्गें करने पौंदा ते होर एह् जियां दकान मोबाइल आहली दकानां होई गेइयां मोबाइल बगैरा दी दकानां रेपेरिंग आह्लियां होर उं'दा बी बिजनेस थोह्ड़ा बहुत समान खरीदना होंदा ते स्पेयर पार्टस लैने होऐ ते बची जंदा मतलब थोह्ड़ा बहुत गै बचदा ज्यादा नेईं बचदा ऐ ते इस इसलेई अस मतलब करने होन्ने होर हां करने होन्ने ते होर होर दकानां बड़ियां न जियां फ्रूटस आह्ली दकान होई गेइयां फ्रूटस आह्ले गी बी अस फिर उद्धरा मंडी दा लेआने पौंदा समान जिसले बडलै उट्ठियै मंडी च जाना पौंदे उद्धरा फ्रूट लैना पौंदा सब्जियां लेआनी पौंदिया सब्जियां फिर उद्धरा दा आटो करियै फिर लेआनी पौंदी दकाने दे उप्पर दकाने र करियै ते फ्ही थोह्ड़ा बहुत बेचने होन्ने टमाटर टमूटर गोभी गूभी सब कुछ लैने होंदा ते करने होन्ने आं अस समान खरीदने होन्ने ते होर निक्की मुट्टी दकानां जियां जियां डाक्टर दियां दकानां न बिच्च बिच्च साढ़े इलाके च ते नुआढ़े डाक्टर ते ठीक मतलब पैसे कमांदा दकानां न ओह् दवाइयां बगैरा लोक डेली होंदे लोक बमार बमूर होंदे ते करदे डाक्टर गी आखदे दवाई लैनी पौंदी ते फिर करने पौंदा होर दकानां जियां साढ़े इलाके च एह् जियां केह् बोलदे

एह् ना मोटरसाइकल ठीक करने आह्लियां होई गेइयां होर बड़ा कुछ ऐ फिर एह् मोबाइल ठीक करने आह्ले स्पीकर ठीक करने आह्लियां दकानां हां ते होर निक्की मोटी रेह्ड़ियां लाई दियां होंदियां लोके जियां डेली फास्टफूड लाए दा होंदा जियां मोमस बगैरा ते समोसे बनाई लैंदे ते करी लैंदे गजारा करने पौंदा थोह्ड़ा बहुत इलाके च दकानां है न ते करी लैंदे फिर थोह्ड़ा बहुत गजारा ते